जि'यां बचपन बिच ते सारे गेम खेढदे जि'यां जनेही बी गेम होई कोई फोन आह्ली गेम होई एह् ऐ कि जेह्ड़े बड्डे बंदे न साढ़े कोला ओह् केह्ड़ी गेमां खेढदे न गेम ते सबतूं जैदा खेढदे न बेहियै कन्नै बड्डे लोक कार्ड खेढना जेह्ड़ी ताश होंदी ते जिन्ने बी इ'यां बड्डे लोक होंदे आं ते कुतै कोई बैठियै गै ते इ'यां कोई मैह्फिल जमाइयै ते ताश खेढी जंदी ते सारे बड़े बंदे खेढदे ताश बाकी गेमां ते जि'यां बंदा बड्डा होंदा ते जि'यां फोन आह्ली गेमां होंदियां ते हालांके बड्डे लोक फोन आह्लियां गेमां ते निं खेढदे जिन्ने बी लोक न ऐ ना फोन आह्लियां गेमां ते अस बच्चे हे ते तां आइयां हियां ते जेह्ड़े बड़े बंदे न ओह् फोन आह्लियां गेमां निं खेढदे ते अज्ज धोड़ी जेह्ड़े बी बड्डे लोक न किट्ठ बनाइयै कुतै किट्ठे होई जान ते बेही जान कुतै गप्प लान बैठी जान हट्टी कोल बेही जान जां कुतै ब्याह् च बेही जान ते कुद्धर बी कोई इ'यां बेही जान बड्डे लोक ते जेह्ड़ी बी गेम इक गेम ऐ जेह्ड़ी बेहियै खेढदे ओह् ऐ ताश ते ताश बिच केह् होंदे कार्ड होई गे जि'यां ते मैच बिच आखने फीस कार्ड स्पेस आखदे किंग्स ऑफ आर्टस ते इ'यां ताश ताश हुक्म होई गेआ चिड़ी होई पान होई गेआ ते इट्ट होई एह् नेह् पत्ते होंदे ते जि्न्ने बी बड्डे लोक जेल्लै किट्ठे होंदे ते एह् पत्ते खेढदे जेह्ड़ा दैह्ला होई गेआ सीप होई ते बड्डे लोक जैह्लूं बी किट्ठे होंदे ते एह् गेम सबतूं जैदा बड्डे लोक खेढदे जदूं बी किट्ठे होई जान की ताश ते उं'दी इक होंदी निं बड्डे लोक जिन्ने बी साढ़े कोला बड्डे न इस टैम ते ते भी जेल्लै बच्चे होन ते ताश होंदी ही पैह्लें पैह्लें जिन्ने बी निक्के होंदे हे तां बांटे खेढी लैंदे हे जि'यां बांटे होई गे सौंपरिल दौंपरिल होई बांटै बिच जि'यां कि गिल्ली डंडा होई गेआ गिल्ली डंडा होई गेआ भुग्गना पगाई छुप्पन छुपाई एह् नेहीं गेमां होंदियां हियां जैह्लूं निक्के होंदे पर जैह्लूं बड्डे होई जन उमर कन्नै उमर दे स्हाब कन्नै जि'यां फिजिकल एक्टीविटी होंदी ही ओह् इन्नी नेईं करनी ओह् सारे किट्ठे होइयै मैह्फिल जमानी ते गप्पां लग्गा दियां होन ते ओह् उस टाईम भी ताश खुढदी ऐ ते भी जिन्ने बी बड्डे बजुर्ग न जिन्ने बी बड्डे बंदे न सारे सारे बेहियै कन्नै खेढदे न ताश जि'यां कुसै सीप खेढी लेई दैह्ला खेढी लेआ कुसै नै कन्नै बेहियै ते गप्प बी मारी लैंदे ते कन्नै एह् जेह्ड़ी गेम ऐ ताश चलदी आवै दी ऐ ते बड्डे बंदे अज्ज बी खेढदे ताश ते पूरे ताज लैंदे ताश होंदी मेन गेम बड्डे बंदें दी